ہلو وعلیکم السّلام جی میں سبزی مارکیٹ سے بات کر رہی ہوں جی مل جائیں گی آپ کو بتائیے کون سی سبزی چاہیے ہمارے پاس آپ کو آلو مل جائے گا مٹر مل جائے گا گاجر مل جائے گا ٹماٹر مل جائے گا ٹنڈا مل جائے گا توری مل جائیں گی گھیا مل جائے گا اور ادرک لہسن پیاز بتائیے آپ کو کیا چاہیے ٹھیک ٹھیک ہے جی جی ایک کلو گاجر ایک کلو آلو ایک کلو ٹماٹر ایک کلو گوبھی ایک کلو ہری مٹر ٹھیک ہے آپ کو ہمارے یہاں سب سے اچھے دام میں ملے گا تو آپ پہ جو یہ پیسہ ہے اوور آل یہ تین سو پچہتر روپیے بیٹھ رہے ہے سبزی کا سارا ارے نہیں نہیں ہمارے یہاں سب سے فریش سبزی آتی ہے بالکل ہمارے جو دُکان ہے علی گڑھ میں وہ فسٹ نمبر پہ آتی ہے اچھی دکانوں میں مانی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں بالکل فریش ہوتی ہے آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا تین سو پیس تو میم بہت کم ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے میں پیک کر دیتی ہوں اور آپ آ کے لے جائیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آئیے گا میں پیک کر دے رہی ہوں اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ